हांव गोवर्मेंट पॉलिटेक्नीक पेनजी ह्या कॉलेजीन तीन वर्सांचो डिप्लोमा कोर्स केला तेतून म्हाका विणपाचे आसा शिवणेचें आसा इवन थियरी आसा आमकां पुस्तकां सुद्दां आसता पुस्तकांचेर आमकां ड्रॉइंग स्कॅचिंग तशें आसता तेच्या विशयी आमकां म्हायती आसता ती शिकपाची आसता मागीर परिक्षा आसता तातून आमकां पुस् पुस्तकांचेर कशें शिवण काम करपाचें विणपाचे कशें ते सगळे आमकां बरयल्ले आसता तेज्या वयल्यान आमकां खूब शिकपाक गावला तशेंच युट्यूब चॅनल आसता युट्यूब चॅनला वयल्यान आमकां खूब शिकपाक गावता वेगळे वेगळे चॅनलांचे वेगळे वेगळे दाखयतात शिवपाचे विणपाचे ते सगळें दाखयता आनी युट्यूब चॅनल वेगळे वेगळे हितून कितें स्टिच करता विणटा तें लागता आनी म्हाजे सोशल मिडिया म्हणजे वॉट्सऍप आनी इंस्टाग्राम आसा वॉट्सॅपाचेर हांव म्हाजे पेंटींग केल्या स्केचींग केल्या कितें हांव शिवला कितें शिवण काम केला तें हांव म्हाजे पोस्ट करता घालता की ते पळोवन लोक पयता लोक पयता आनी म्हाका ऑर्डर्स दिता ऑर्डर्स दिवून हांव तांचे ऑर्डर्स पूर्ण करून तेंकां बरें हे दिता बरें डिजायन करून दिता वयल्या तें ता ताच्या वयल्यान म्हाका बरो रिस्पोन्स येता की बऱ्यो शिवला हे असो तसो अशें आनी हेज्या आनी म्हाज्या कॉलेजीतल्यान हांव खूब कितें कितें शि शिकोवन येयला तशेर हांव एक्सप्रियेन्सूय घेतला प्लस हांव आतां एका डिजायनरा कडेन कटिंगूय करता ब्रायडल ब्लाउजीस इवन तितून आरिव हेम्रॉयडरी आसता ते खूब तरे तरेचे आमकां शिकपाक गावता ते सगळे म्हाका कळटा आनी हांव म्हजे कलेचे प्रदर्शन एक तर म्हजे स्केच बूक आसा म्हजे नीव नीव हांवे शिवता करता ते हांव म्हजे पोस्ट करता वॉट्सॅपार इंस्टाग्रामार तेज्या वयल्यान लोक म्हाका फॉलो करता आनी म्हाका ऑर्डर्स येता देटस् इट